ہمارے یہاں جیسے کھانے کی بات ہے جیسے میں مئو سے ہوں تو ہمارے یہاں جو عام طور سے چلن ہے بڑوں کا تو وہ کہیں جا کے کھانا پسند کرتے ہیں جیسے الفام بہت مشہور ہُوا ہمارے یہاں کا الفہام ہے اور یہ چِکن فرائی ہے اور بہت ساری یا بہت سارا آئٹم ہے جیسے چِکن فرائی ہوگئی الفام ہو گیا اور دال مکھنی ہو گئی بہت ساری چیزیں ہیں نیستھی ہو گئی تو یہ ڈھابے پر لوگ کھانا پسند کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں سے سِیسا ڈھابہ ہے مون ڈھابہ ہے اور یہ البیک ہے سب ڈھابہ بہت زیادہ ڈھابہ ہے کُھلا ہُوا ہے یہ تو بڑے بڑے جو ڈھابے ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں اور تھوڑا تفریح کر کے کھانا پسند کرتے ہیں اِس معاملہ میں ہمارے یہاں کھانا ایسے ہی پسند کرتے ہیں کہ تفریح کرتے ہیں تھوڑا گھومیں گے پھر دور جا کے کھائیں گے ڈھابہ پہ اور پسندیدہ کھانا تو وہی ہے البیک ہے میں جا کے اکثر بیشتر کھاتا ہوں البیک کا الفام